हमारे समुदाय में खेल खेलने के महत्व पर ग्रामीण लोगों की अलग अलग राय हैं जैसे कुछ लोग खेल को बिल्कुल भी महत्व नहीं देतें वह लोग खेल को कुछ भी नहीं मानते वह लोग केवल पढ़ाई को ही अपना सारा महत्व देते हैं तथा यही चाहते हैं कि सभी लोग केवल पढ़ाई में ही अपना सारा ध्यान दें खेल में कुछ भी ना करे तथा दूसरे ओर कुछ लोग यह भी चाहते हैं कि खेल व पढ़ाई दोनों में ही अवल रहने चाहिए खेल को भी उतना ही महत्व देना चाहिए जितना की पढ़ाई को देते हैं वह लोग बहुत ही सही करते हैं जैसे खेल को भी उतना ही महत्व मिलना चाहिए जितना कि पढ़ाई को मिलता है आज कल राज्य के स्कूलों में भी ऐसे बहुत ही टूर्नामेंट होने लगे हैं जहाँ पर खेल को भी महत्व दिया जाता है